हम ने इस्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में ऐसे कई भारतीय वैज्ञानियों के बारे में पढ़ा है महान वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं क्या क्या भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या किया है उसी वैज्ञानियों की बात करें तो हमारे देश में ए पी जे अब्दुल कलाम हुए हैं बीरबल साहनी हैं भास्कराचार्य हैं आर्यभट्ट हैं ब्रह्मा मिहीर हैं ब्रह्मगुप्त है ऐसे बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं भारत में अच्छा हाँ खोजों की हम ने इनके बारे में पढ़ा है कि ऐ पी जे अब्दुल कलाम ने ऐसी कई मिसाइलें बनाई थी सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिशूल आकाश नाग ब्रह्मोस कई ऐसी मिसाइलों का आविष्कार डॉक्टर ऐ पी जे अब्दुल कलाम ने किया था और उन्होंने देश को ये सब चीज़ें दी थी और पहले के बारे में आर्यभट्ट जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं उनकी बात करें तो उन्होंने सब से पहले ये खोज की थी कि पृथ्वी कितनी दूरी पर घूमती है पृथ्वी गोल है ये हमें आर्यभट्ट ने बताया था और जहाँ तक बात करें जीरो की तो जीरो की खोज ही आर्यभट्ट ने ही की थी तो ऐसे कुछ जानकारी हैं विज्ञानियों के बारे में जो हम ने उन टाइम में पढ़ी थी कॉलेज इस्कूल के टाइम में और आज भी इनका इतिहास में जो भी किताब है उन में इनका नाम है उनकी खोजों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है